قابلیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مجھے فوٹوگرافی کرنا بہت پسند ہے اور میں کافی اچھی فوٹوگرافی کرتا ہوں فوٹوگرافی میں نے خود سے ہی سیکھی ہے کیونکہ مجھے سینریز کیپچر کرنا بہت پسند تھا تو میں نے دھیرے دھیرے کرکے موبائل سے ہی فوٹو کھینچنا شروع کرا اور کافی اس میں میں ماہر ہو گیا اور دوسری چیز یہ کہ مجھے گرافک ڈیزائننگ بہت پسند ہے اور گرافک ڈیزائننگ میں نے اس طریقے سے سیکھی یوٹیوب کے تھرو خود دیکھتے دیکھتے مجھے گرافک ڈیزائننگ کرنا آ گیا اور تیسری چیز مجھے کوڈنگ کرنا پسند ہے تو کوڈنگ بھی میں نے انٹرنیٹ سے ہی سیکھی تھی